ہیلو رحیم ہوٹل سے بات ہو رہی ہے سر میں نے آپ کو فون اس لیے کیا ہے کہ میں نے ایک گھنٹے پہلے آپ کے یہاں سے کچھ کھانے کے لیے او آڈر کیا تھا تو اس میں چکن بریانی تھی مٹن تھا مٹن نان قورما تھا اور چکن چنگیزی بھی تھی اور شیرمال تھے چار اور چار نان تھے ہو تو ابھی سر میں نے آپ کو فون اس لیے کیا تھا کہ مجھے اس میں سے جو ہے نا کچھ آئٹم بڑھانے ہیں جیسے کہ اس میں مجھے دو لیٹر والی دو کول ڈرنک کر دیجیے گا اور چھ آئس کریم بھی کر دیجیے گا اور ساتھ میں اگر آپ کے پاس مینگو شیک ہو تو اسے بھی کروا دیجیے گا کیوںکہ میں یہ ساری چیزیں بھول گئی تھی بتانا آپ کو تو آپ جو ہیں نا ان تمام چیزوں کو ایک ساتھ پیک کر کے جتنی جلدی ہو سکے تو میرے گھر میں بھیجوا دیجیے گا میں نے اپنا لوکیشن آپ کو سینڈ کر دیا ہے مہربانی ہوگی کیوںکہ ہم لوگ بہت دیر سے آپ کے آڈر کمپلیٹ کرنے کا انتظار کر رہے ہیں کیوںکہ ہم نے بھول گئے تھے اور چیزیں آڈر کرنا تو اس لیے ہم نے دوبارہ آپ سے رابطہ کر لیا چلیے اللہ حافظ